हैलो नमस्कार नमस्कार हां जी हां जी बीर जी हां जी हां जी हां जी नेईं नेईं ऐसा नेईं होई सकदा किठा तुस डेली लेंदे रेए फ्ही ऐसा थोह्ड़ी ना होई सकदा तू ओह् ना ना ना ना ऐसा नेईं होई सकदा कि जेकर बंदा डेली लेंदा होऐ ऐसा बी होई सकदा केह् पता कुसे होर दी हट्टी उप्परा लेता होऐ ना ना ना ना ना जी जी ऐसा नेईं होई सकदा तुस इ'यां करेओ तुस इत्थे आवेओ चेक कराएओ ऐसा कदें नेईं होई सकदा असें भैं रोज डेली समान कड्ढना होंदा ते फ्ही एह् थोह्ड़ी करना होंदा ओवर डेट थोह्ड़ी देना होंदा समान ना ना ना ना ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ ऐसा एह् ना ना ऐसा कुछ बी नेईं ऐ तुस इ'यां आवेओ समान लेई जाएओ अस चेक करगे ते भाई जेकर एह् नेही गल्ल होग ना ना ऐसा कुछ बी नेईं ऐ साढ़ा नमां माल होंदा ऐसा कुछ बी नेईं ऐ तुस चेक कराई सकदे माल गी ना ना कुछ बी नेईं ऐ ऐसा ना ना ना नेईं ऐ कोई केस ते नेईं ऐ तुस इ'यां करेओ उत्थे आवेओ ते अपना माल चेक कराएओ ते भाई जे एह् नेही गल्ल ऐ दूआ देई सकनें बापस करियै हां जी हां जी पक्का नेईं महाराज एह् नेही गल्ल नेईं होई सकदी तुस इ'यां करेओ ओह् समान आह्नेओ अस चेक करगे साढ़ा समान ऐसा औंदा गै नेईं ऐ साढ़ा जो बी माल औग नमां ताजा माल औंदा हां जी हां जी आवेओ महाराज ऐसी कोई गल्ल ऐ तुसें ऐसा बी होई सकदा केह् पता तुसें दुई दकाना उप्परा आंदे दा होऐ हां जी हां जी कोई नी कोई नी एह् बापस होई जाग चेक करियै दूआ बी थ्होई सकदा ओके ओके ओके